मुंहिंजो मोबाइल आहे सेमसंग एम फिफ्टी थ्री मूंखे सालु थियो मोबाइल हलाए करे जामु सुठो आहे तजुर्बो हिन मोबाइल जो हिन जी डिसप्ले प्लस में प्लस ॻाल्हि सुठी में सुठी डिसप्ले आहे हिन ते जेका रंग ईंदा आहिनि चित्र ईंदा आहिनि जामु तमामु बढ़िया ईंदा आहिनि ऐं जेकी त हिन जी बैटरी आहे मुंहिंजो जीअं जिन हिसाब जो यूस आहे हिकु ॾींहुं हली वेन्दी आहे बैटरी आराम सां अगरि चार्ज न बि कयां मां ॿिए ॾींहुं अधु ॾींहुं निकिरी वञे एतिरी सुठी अथसि बैटरी ऐं चार्ज बि थोरो तकिड़ो थींदो आहे सम्झो चार्ज करण लाइ लॻभॻु क्लाकु खणंदो आहे सॼो ॾींहुं हली वेंदो आहे जी ऐं स्पीकर लाइ ॻाल्हायां त स्पीकर हिनजो मोबाइल जो ठीकु अथसि पर ॾाढो आवाज़ु लाऊड ऐं क्लीयर अथसि जामु साफ़ु ईंदो आहे आवाज़ु हिन में हिन जो कॉल क्वालिटी बि सुठी अथसि मां फ़ोन ते ॻाल्हाईंदो आहियां तकलीफ़ु ई न ईंदी आहे वरी हिन में हिकु फीचर बि आहे फ़ोन ते वोइस फोकस करे उन सां मां अगरि बीठो आहियां ट्रैफिक में वोइस फोकस चालू कन्दुमि त मुंहिंजी आवाज़ु ई क्लियर ईंदी ट्रैफिक जी आवाज़ु बंदि थी वेंदी ऐं कैमरा त पुछियो ई न कैमरा एॾी सुठी आहे मोबाइल जी मां पाण अठ ॾह विडियो रिकार्ड कयूं आहिनि मूंखे क्वालिटी जिन अघ ते मोबाइल आयो आहे न उन हिसाब सां क्वालिटी बढ़िया अथसि ॿियनि जे मतिलबु हिन अॻु में जेतिरा ॿिया मोबाइल आया उन्हनि जे टकर में उन जी क्वालिटी सुठी अथसि हा ऐं फोटो बि सुठा ई आहिनि फोटो मुंहिंजो हाणे सौ अठावीह जीबी वरिती हुई मुंहिंजो सालु थियो हलाए करे अञा ताईं मेमोरी न भरिजी आहे ऐं मां हिन मोबाइल में रांदि बि खेॾन्दो आहियां त क्लाकु ॿ क्लाकु खेॾन्दो आहियां त मोबाइल गरम न थींदो आहे न हा